मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्तु हुओ उहो क्रिकेट खेॾण में सफ़ा जॾो हुओ हुनखे कोई बि टीम में खणंदो ई कान हुओ पोइ हुनखे मां आस्ते आस्ते करे क्रिकेट सेखारी पहिरियों बेटिंग सेखारीमांसि पोइ बॉलिंग सेखारीमांसि हुन खां पोइ विकेट कीपर सेखारियोमांसि हुनखे मूं एतिरे क़द्रु हुनखे होशियार करे छॾियो जो हू वॾनि वॾनि टूर्नामेंटुनि में रांदियूं करणु लॻो ऐं कॉलेज में सिलेक्ट थियो त लास्ट में वञी करे उहो कैप्टन थियो हुन खां पोइ हू मूंखे वञणु लॻो त उहो मूं हुनखे एतिरी क्रिकेट सुठी सेखारी जो हू स्टेट लेवल जे त हिन ते पहुची वियो हुनखे हुनजे क्रिकेट जे बेस ते हुनखे बैंक में हिकु सुठी नौकिरी मिली वेई हुन खां पोइ त हूं रांदि चङी तरह किथे किथे वञी करे बैंक जे तर्फ़ा रांदि कंदो उहो सॼे देश में हू मशहूर थी वियो इअं कंदे कंदे जंहिंखे कुझु न हूंदो हुओ हुनखे मूं हेॾो होशियार करे छॾियो त हुनजो नालो सॼे देश में थी वियो